हलो मां उल्हासनगर ॿिएं मां पेई ॻाल्हियां कैलाश पर्वत होटल ही कैलाश पर्वत होटल जो नम्बर आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे मूंखे न रक्षाबंधन लाइ सठि माण्हुनि जी रोटी कराइणी आहे तव्हीं खां मां ॿुधो आहे तव्हां जाम सुठी रोटी कंदा आहियो तंहिं में चङा चार खनि स्टार्टस खपनि ॿ भाॼियूं चांवर फुल्का ऐं ॿियो कुझु तव्हीं ऑफर में ॾेई सघंदा आहियो छा जीअं त काई स्वीट डिश या त मीठी डिश या का आइसक्रिम वग़ैरह अगरि तव्हीं मूंखे ऑफ़र में स्वीट डिश ॾींदव ऐं बाक़ी मेन्यू तव्हां डिसाईड कयो भले स्नेक्स में कहिड़ा आईटम ॾींदव रोटीअ में कहिड़ा ॾींदव ऐं हुन खां पोइ असां अॻियां वधी सघंदा आहियूं असांजे घर में न जीअं त घणेई फक्शन थींदा आहिनि त्योहार पिया मल्हाएजंदा आहिनि सभु माण्हू मिलंदा जुलंदा आहिनि अगरि असीं खे समुझ में आहियो त असां अॻिते बि ॿिया ऑडर तव्हांखे ॾींदासि पर असांजो शर्त इहा आहे कि असांखे वाजिबी अॻ में रोटी बि खपे पिणि मीठी शइ तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ऑफर में ॾियो हुन में चाहो त तव्हां गुलाब जामुन रखी सघंदा आहियो रबड़ी डेई सघंदा आहियो कोई हलवो ॾेई सघंदा आहियो गजुरनि जो सिरो ॾेई सघंदा आहियो या तव्हांखे ॿियो को समुझ में अचे त तव्हीं बि ॿुधाए था सघो